دنیا بھر میں مختلف حکمرانوں اور قبائلی رہنماؤں نے مختلف علاقوں پر حکومت کی ہے ہمارا علاقہ بھی اسی میں سے ایک ہے ہمارے ہمارے علاقے میں بھی بہت سے ایسے رہنما گزرے ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی ہے ہمارا پچھلا دور بادشاہوں سے بادشاہوں کا دور رہا ہے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان پہ مغل حکومت نے کس طرح راج کیا ہے اسی طرح ہم بابر سے ہم لوگ اچھی طرح واقف ہیں جنہوں نے ہندوستان پہ بہت سالوں تک حکومت کی ہے